ہلو ہیلو ہاں جی اسٹیشنری سے بات کر رہے ہیں آپ کے یہاں کیا کیا چیزیں ہیں ہیلو

اچھا پینسل میں کیا ریٹ ہیں نہیں سینکڑے کے حساب سے ہیں یا پیس کے حساب سے ہیں کہ درجن کے حساب نہیں درجن کے حساب سے ہیں ہیلو ہاں میرا آڈر لے لو میرا آڈر لکھ لو سو پینسل ہیں سو بول پین ہیں اور ہیں سو رجسٹر حاضری ہیں سو رجسٹر ہتھیان ہیں اور سو کاپی سو کاپی اردو کی سو کاپی انگلش کی سو کاپی ہندی سو کٹر سو ربر اور کیا ہے آپ کے پاس یہ سب سامان ایک ایک ہزار کر کے نا مجھے بھیج دو ٹھیک ہے یہ سب سامان اکٹھا کر کے اور بل بنا کر کے سب مجھ کو بھیج دو سب بیلینس مل جائے گا آن لائن ملے گا یا ویسے ملے گا جس طرح کا ہوگا اس طرح مل جائے گا سر ہوگی آج ہوگی آج کر دو نا